पाँच दू दू हजार तीन पाँच पाँच चार दू हजार दो हजार दो एक्कैस चार दो हजार चारि छब्बीस छब्बीस तीन दो हजार एक चौबीस चारि दो हजार एक